فى الحال جو ہے شہر حيدرا باد كے جو مسائل چيلنجز ہے منشيات يعنى ڈرگس اور ديگر نشہ آور چيزيں جو ہے سو گداگروں میں فقيروں ميں غريبوں ميں وہ كيسا بھى اس كے عادى ہو جاتے كيسا بھى وہ اس كو اپنی ضرورت پورى كرنے كے ليے جو چاہے كرتے يہ منشيات عام ہو رہے يہ ان لوگوں كے نقصانات بتانا صحت سے اور اس كى اس آہستہ آہستہ جو ہے سو ان كا ذہن سازى كرتے كرتے ميرے خيال سے جو ہے سو ان كو بين كر دينا اس كو روک روک لگا دينا ہى بہتر ہے تا كہ لوگوں ميں يہ چيزیں بچے تو انہيں ترقى كر سكتا ورنہ اس میں اس لت ميں لگ كے وہ نہ نہ پڑھ سكتا نہ كوئى اچّھا کہ نا خام نہ خدمت كر سكتا لوگوں كى نہ خود گھر گھر ميں جو سو ايک اچّھا فرد نہیں بن رہا انہیں بيوى بچّوں سے جھگڑے بيوى كو مار رہا ان اس كو مار رہا يہ جو لڑائياں ہو رہى ہيں نا آج كل جو ہے سو منشيات كے لیے پينے کا پينے اور جو ہے سو دوائى وغيرہ كھا رہے ہيں جو عام طور پر ہو رہیں یہ اس كو روکنے كى ضرورت ہے اس كے نقصانات بتانا ایک کو شعور بيدارى كرنا پھر آہستہ آہستہ ان كو ذہن بننے كى بعد پورے كو روكنا ہی ميرے خيال سے مناسب رہتا جيسے كہ شراب كو بھى روک دينا ای چاہيے تو يہ نشہ آور چيزيں جو ہے سو نقصان ہے آج تک جو جتنے بھى لڑائى جھگڑے ہو رہے وہ نشہ كر كے جو ہے سو ہو رہے بڑے بڑے روز ايک كئى كہانياں اخبارات ميں آتے آپ ديكھ لے سكتے دوسرا دوسرا يہ ہے كہ دوسرا جو چيلنجز ہے غربت ہے غريبى ہے معاشرے ميں سوسائٹى ميں معاشرے ميں اخلاص سے سچّے دل سے ميرا بھائى ہے اگر ميرا بھائى ایسا غريب ہے تو كيا ہوتا يہ سوچتے ہوئے پورے قائدين ہو جو حكومت كرنے والے ہو متمول صاحب ثروت حضرات ہو وہ اے جو سو اخلاص سے ان كے اندر پيدا كرنا اس كو پروپوگيٹ كرنا اس كو بڑھاوا دينا ان اس كو پھيلا كے يہ جو ہے سو غريبوں كى مدد كرنا غريبوں كے ليے روزگار كے مواقع فراہم كرنا اس كے ليے سوچنا اس كو بڑھوتری بڑھوترى دينا یہ ادھر يہ يہ منشيات كو يہ سب روكنا غربت كو ختم كرنا ان كو روزگار دينا اور جو سو برائى سے نفرت دلانا بھلائى كو پروموٹ كرنا بھلائى كرنے والوں كو حوصلہ افزائى كرنا ان كو انعامات دينا ہا تو يہ جو ہے سو آپ اچّھا معاشرہ ہو سكتا